ہمارے یہاں اردو زبان بولے جانے والی پہلی وہ بھاشا ہے جس میں سب آپ سے بات کر تے ہیں اور یہ بھاشا تمیز کی بھاشا ہے اس میں کوئی تو تڑاک نہیں ہوتا جیسے اور بھاشاؤں میں ہوتا ہے جیسے ہندی انگلش ان سب میں تو تڑاک سے بات ہوتی ہے لیکن اردو زبان میں تو تڑاک سے بات نہیں ہوتی اس میں سب آپ کر کے بات کرتے ہیں اردو زبان بہت ہی تمیز والی بھاشا ہے جس میں ہم سب سیکھتے ہیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا اور اپنی اپنی بھاشا کو ظاہر کرنا ہم آپ آپ سے بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہم اردو زبان کو جانتے ہیں اردو زبان بہت ہی بہت ہی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان بھاشا ہے جسے ہم آسانی سے سیکھ سیکھ سکتے ہیں نہ ہی تو اس میں کوئی وہ بات ہے نہ ہی اس میں کچھ وہ ہے کچھ ہے اس کا مطلب ہے کہ اردو زبان ہماری پہلی بھاشا ہے